आंनि सिनायनाया जाबाय आंनि सिनायनायाव दा जेनेबा बिबुंसार नारजारि आरो खबिथा बर' आरो मामुनि बर' आरो फुर्निमा दैमारि आरो महिमा ब्रह्म